शिक्षा क्षेत्र में योग जो हिकु अध्ययन विषय में रूप में इन करे ज़रूरी आहे त शिक्षा में क्षेत्र में रोज़ जो हिकिड़ो अध्यन पढ़ाई जे विषय में में पॉजिटिव करणु ज़रूरी आहे छो जो योग सां ॿारनि खे शरीर जी विकास थिए थो योग खां कईं कया फ़ाइदा त आहिनि योग सां ॿारनि खे एकाग्रता वधे थी शरीर में मन सां सिहतमंद रहनि था योग सां ॿारनि खे भावनात्मक कल्याण सुठो थि थो ऐं योग सां ॿारनि खे लच लचीलोपन वधे थो ऐं योग सां आत्मविश्वास वधे थो योग सां आत्मा निरंतर नियंत्रण बहितर लॻे थो ऐं योग सां ॿारनि खे तनाव घटे थो योग सां ॿारनि खे शांत रहण जी शक्ति वधे थी इन करे योग सां जामु फ़ाइदा आहिनि ऐं हर शरीर जी योग सां कुझु न कुझु फ़ाइदा ऐं अलॻि अलॻि उपाय मिलनि था